جی کون جی جی جی جی اوکے جی جی بولیے کس کس ٹائپ کا فنکشن تھا جی اوکے کب ہے فنکشن فنکشن کب ہے دوپہر میں ہے یا رات میں ہے اوکے تو

ہمارے یہاں بہت سارے طریقے کے جو ہے وہ ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں مہیا کراتے ہیں جیسے کہ آپ کا رات کا شوٹ ہے تو ہمارے پاس جو ہے ایک لاکھ روپئے کا پورا مطلب وہ سروس ہے رات کے شوٹ کے لیے اس میں آپ کو جو ہے ویڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ فوٹو بھی ہم کھینچ کے دیں گے جی کچھ بول رہے ہیں آپ جی جی یہ اس سے کم بھی ہے ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے جی ایک لاکھ اور اس میں جو ہے ہم لوگ ویڈیو بھی آپ شوٹ کر کے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فوٹو بھی کھیچ کے دیں گے اور ایک اور چیز جو آپ دوسرے یہاں دوسرے کے یہاں نہیں پائیں گے وہ ہمارے یہاں ہے کہ آپ کو اسی ایک لاکھ میں پورا آپ کو ہم دلہن کا اور دلہے کا پورا ویڈیو الگ سے سپریٹ الگ سی ویڈیو بھی شوٹ کر کے دیں گے جو آپ اپنے لیے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور ہماری جو کوالٹی ہے وہ کوالٹی بیسٹ کوالٹی ہے ہم جو ہے جو کیمرا لے کے آئیں گے وہ بیسٹ کوالٹی کا کیمرا ہمارے پاس ہوگا ویڈیو ہو چاہے فوٹو ہو سارے بیسٹ کوالٹی کے ہمارے پاس جی جی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جی جی ہمارے یہاں ڈرون کیمرے کا بھی وہ سروس ہے اور ہم لوگ جو ہے اب شوٹ جب کرتے ہیں جی جی اس میں ہے اس میں سب کچھ ہے یہ یہ پیکج ہی بیسٹ ہے اس میں ہر چیزیں آپ کو ملیں گی کوئی چیز آپ کو کمی نہیں محسوس ہوگی ساری چیزیں آپ کو ملے گی ڈرون شوٹ بھی اس میں ہے باقی لائٹنگ وغیرہ بھی جو ہے آپ آپ کے یہاں اگر لائٹ لگتا ہے ہم کو کہ ہاں کم پڑ رہی ہے رات کو شوٹ کے وقت یا فوٹو کے وقت تو اس میں ہم لوگ لائٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں لائٹ بھی دیتے ہیں کہ ہم اپنی لائٹ بھی لگاتے ہیں کہ ہم کو شوٹ کے حساب سے لائٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے اچھی فوٹو اور ویڈیو کے لیے یہ چیز ہے جی جی جی جی اوکے اوکے تھینک